हेल' खमलाखौ मोननाय जायो भुटाननिखौ औ दा जेनेबा खमलाखौ जोंनियाव जेरैहाय माबायावबो मोनो कारिगाव बाजारावबो मोनो ओमफ्राय बे जोंनि क'क्राझारावबो मोनो ओमफ्राय बे तिनआलि बाजारावबो मोननाय जायो बायनो नांगौब्ला दा कारिगावआव साबसिन जायो बायनो दा खमलाया एसे खमसिनाव मोनो कारिगावआव आरो बेयावहाय बांसिन खमलाया आमदानिसिन जायो नालाय मा गावसोरनियावथ' जोंनिथिं बायनांगौब्ला फायखारिफोरनिफ्रायसो बायस'नानै लाबोनांगौ जायो हजोंनो बायनायखौ लाबोफिननांगौ जायो हो औ दाथ' खम दामनि सिजोन गैया खम दामनि सिजोन आव आरो जेनेबा

औ गावसोरनिफ्राय लाबोबा एसे खमनि मोनो आं लायाखैब्लाबो गुबुनफ्रा लायदों थेवब्लाबो आं एसे खोनानो मोन्दों आरो एसे खमनि मोनो होननानै गावसोरनि लाबोयोब्ला बिसोर माबा हिसाब लाबोयो स' हिसाब लाबोयो स' हिसाब लाबोयो औ बेनि माबाया बेसेना दाथ' बुंनो माबा गाहामजोंनो थाइबा गाहामजोंनो एकस' थाखा जायो औ थाइबा सयथा जों एकस' थाखा जायो लायनांगौब्ला अब्ला आं लायहैयाबाबो गुबुनखौ हमना हरनो हायो आं औ औ औ औ दे आच्चा दे औ औ